मां चित्र कला में जाम सुठो आहियां ऐं मां जाम सारी पेंटिंगूं ठाही आहिनि ऐं मां हिकिड़ी अहिड़ी नेचुरल पेंटिंग ठाही हुई सीनरी जी जेकी ईअं पियो लॻे की हिकदमि लाइव आहे त ॿियो मां हिकिड़ी पेंटिंग ठाही हुई लैंप जी त ईअं लैंप थ्री डी हुओ ऐं ईअं पियो लॻे लाइव जको भई चोपड़े जे मथां बीठल आहे त अहिड़ी जाम सारी पेंटिंगूं आहिनि जेकी मां ठाही आहिनि ऐं मूंखे इन कला ते जाम अभिमान आहे ऐं मुंहिंजा माता पिता जेके आहिनि उहे जाम अभि ख़ुशि थींदा आहिनि मुंहिंजी इन कला खे ॾिसी ऐं ॿियो मुंहिंजा जेका ग्राहक आहिनि मां पेंटिंग विकिणंदो बि आहियां त उहे बि मुंहिंजी कला ॾिसी मूंखे जेका मां पैसा घुरंदो आहियां उन खां थोरा वाधारे पैसा बि कॾहिं कॾहिं ॾेई वेंदा आहिनि मुंहिंजी कला सां ख़ुशि थी करे मां माण्हुनि जा चेहरा बि ठाहींदो आहियां उन्हनि जा फैमिली जा फोटो बि ठाहींदो आहियां त मूंखे मुंहिंजी इन कला ते अभिमान आहे ऐं मूंखे ॾाढो आनंद बि ईंदो आहे कला खे ॾिसी करे